आज जयपुर एक बहुत ही अच्छा विकासशील शहर बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब है वह जयपुर जिले में बहुत सी अनेक सी कार्य करने की व्यवसाय हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ जो कपड़ों की रंगाई होती है छपाई होती है वो सबसे ज़्यादा जयपुर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है बहुत से ज़्यादा आमदनी उससे ही आती है उसके अलावा जयपुर जिले में बहुत से दृश्यन स्थल है देखने के लिए है तो बहुत से बाहरी जगहों से पर्यटक आते हैं तो उससे भी एक अच्छा खासा मुनाफा जयपुर शहर को देखने के लिए मिलता है जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत होती है लेकिन प्राचीन समय में जो जयपुर जिले में कपड़ों की छपाई रंगाई होती है उनकी जो फैक्ट्री हुआ करती थी वो नहीं हुआ करती थी लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे देश विकास कर रहा है वैसे वैसे जयपुर जिले में अनेक सी फैक्ट्रियाँ अनेक से उद्योग खुल गए हैं जिससे जयपुर के अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है